ہیلو السلام علیکم جی میں ابھی ریسینٹلی میں نے نمازیں پڑھنا شروع کری ہیں میں تھوڑا کم نمازیں پڑھتا تھا تو مجھے یہ جاننا تھا کہ نماز کے کتنے سارے وہ ہیں مطلب طریقے اور مطلب کیا میں صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں تو اس سے ریلیٹیڈ مجھ سے آپ سے کچھ باتیں جاننی تھیں اس کے علاوہ مجھے زکوٰۃ سے ریلیٹیڈ اور روزوں میں رمضانوں میں کیا چیزیں کرنی چاہئیں ایک پکے مومن کو وہ ساری باتیں جاننی تھیں جی جی اچھا جی

اچھا

جی اچھا ہوں ہوں

جی

جی جی

اچھا اچھا جی جی جی جی اچھا تو نمازیوں

جی جی میں سمجھ گیا جی انش ان شاء اللہ پھر میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں کوئلے والی مسجد میں آ جاؤں گا آپ سے ملاقات کرتا ہوں بالکل چلیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم